جی وعلیکم السلام جی جی جی جی

جی بالکل اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں ہاں ہاں ہاں ہو جائے گی تو آپ سات لوگ ہیں تو سیون سیٹر کار ہمارے پاس ایویلیبل ہیں بہت ساری ہیں انووا ہو گئی ہے کورپیو ہوں گئی اچھا جی جی جی جی وائٹ کلر کی اسکورپیو ہے اویلیبل ہے ابھی وائٹ کلر کی ہوگی ہاں تو آپ کو کس دن بک کرنا ہے سنڈے کو یعنی پرسوں یعنی بارہ تاریخ کو آپ کو نکلنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ٹور کب تک کا ہے اچھا ایک دن کا ہے اچھا اچھا تو یہ کرایہ تو دیکھیے پر پرسن ون تھاؤزین ہے تو اس حساب سے آپ سات لوگ ہیں تو سات ہزار بنتے ہیں اس کے دیکھیے آپ ہمارے جاننے والے ہیں تو اس لیے میں ایک ہزار روپئے کم کرسکتا ہوں اس سے زیادہ پوسیبل نہیں ہو پائے گا چھ ہزار تک ہو سکتا ہے بس جی جی جی جی جی جی آپ کو بھی پتا ہے آج کل جی جی جی جی اچھا اوکے تو آپ ایسا کریے جی اوکے اوکے وہ ہاں اسکورپیو سیون سیٹر وائٹ ہے جو آپ آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے آپ اسی نمبر پہ واٹسپ کر دیجیے گا اپنا اڈریس اسی پہ گاڑی جو ہے آپ ٹائم دے دیجیے گا اسی کے ٹائم پہ گاڑی پہنچ جائے گی آپ کی اور کوئی دقت ہو آپ کال کر دیجیے گا اوکے